आङो दानो फोरमायथियो आंनि बुंनो गोनाङा बेनो आङो गोबां आंनि न'खर खस्थ' जानायाव आङो संनाय खावनाय आङो रोंगौब्लाबो आङो मोजां रोखोमै आङो मोनदांनो हायाखै आरो मोननो हायाखै आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो गोबां संनाय खावनाय आङो गोरोंजोबखा गोरोंजोबब्लाबो आङो आंनि गोरोंआवहाय आङो संनो मोजां मोननाया बेनो नारजि ओंख्रि आङो संनो मोजां मोनसोगारो आरो हांसो बेदर अमा बेदर आं बेफोरखौ आङो संनो बिराद मोजां मोनो आरो मोननायजों लोगोसे आङो गोबां संनो लुबैनायजोंनो आङो मोनसे आङो दखानबो होनो आङो नाजादोंमोन नाथाय आंनि नाजानाया आङो जाफुंहोनो हायाखै आंनि न'खरनि खस्थ'जों आरो अब्लाबो आङो गेजेर ससेआव आङो दखान फिसा आङो साहा दखान होनानै आङो सोलिदों खालामदों आरो बेजोंबो आङो गोबां उन्नुथिखौ आं लाबोनो हादों फिसा दखान होनायजोंनो आरो संनाय खावनायखौ गोरोंखाय आङो हटेलफोरखौबो आङो होनो नाजादोंमोन नाथाय आंनि खस्थ'नि गेजेरजों आङो होनो नाजायोब्लाबो आङो हायाखै हायिनि खार'नावनो आङो दिनै बेयावनो आङो दोननाय जादों खालामनाय जायाखै